ہندوستانی تعلیمی نظام ٹھیک ٹھاک ہے اسے ہم بہت اچھا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کچھ خامیاں ہیں جیسے کہ سرکاری اسکولوں کا انفراسٹکچر ٹھیک ہونا چاہیے جو ان کا اسکول ہیں کلاسیز ہیں ان میں بنچ نہیں ہیں وہ زمین پر پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بنچ ہونی چاہیے ان میں جو مڈ ڈے میل کا کی ہوجنا چل رہی اس کو اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور جو سرکاری ہوں یا پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرس ہوں ان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہر ایک بچے کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور باقی جو سلیبس ہے اس کو اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور جو ایک سسٹم ہے پڑھائی کا اس کو اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے